अगर हमराके अपन देश भारतके देखाबैके मौका मिलतै तब हम ताजमहलके फोटो खीचबै काहे कि ताजमहल पूरा दुनिआँके सात गो आश्चर्यमे सँ एक हय पूरा दुनिआँमे ताजमहल बहुत ही प्रसिद्ध हय ताजमहल बहुत समय पहले शाहजहाँके द्वारा बनायल गेल रहलै रहै जेकि हमर देश भारतमे भारत राज्यके उत्तर प्रदेशके आगरा जगहपर बनल हय जे कि पूरा दुनिआँसँ हरेक साल लाखो लोग टूरिस्ट सब घुमै आबै छै आओर ताजमहलके सुन्दरता देखि कर ओकर बहुत बड़ाइ करै छै अभीके समयमे ताजमहल हमर देशके एगो बहुत ही पुराना समयके प्रसिद्ध चिन्ह छियै जे जकरा बारेमे सब लोग जानै छै